रोड चलै छै गाड़ी चलाबै छियै तऽ रोडपर ध्यान देबैके चाही जादा उबड़ खाबड़ है तऽ गाड़ीके धीरे चलाउ जादा गाड़ी तेजमे नहि चलाबैके चाही आओर गाड़ीके खराब रास्तामे धीरे धीरेके चलाबैके चाही इएहे सब हमरा सबके सोच विचारके गाड़ी चलाबैके चाही अइसे गाड़ी भी सुरक्षित रहि आओर हमनिके जान भी सुरक्षित रहि समय समयपर गाड़ीमे मोबिल तेल ईसब डालैके चाही अइसँ गाड़ीके ताकति बढ़ि हमनि सबके अच्छा रहि